ہیلو کیا آپ سوئگی سے بات کر رہے ہیں جی دراصل میں نے کل ایک کلو بریانی آڈر کری تھی اس پر مجھے پچاس روپیے کا ڈسکاؤنٹ کوپن ملا تھا اس لیے میں آج اس کوپن کو رڈیم کرنا چاہتی ہوں اور ایک نیا آڈر دینا چاہتی ہوں لہٰذا آپ میرے کوپن کو رڈیم کر کے مجھے ایک کلو بریانی کا آڈر بھجوا دیجیے شکریہ